असें अगर तारियां सिक्खनियां होन तां असें सारें शा पैह्लें केह् करना पौंदा कि मतलब इ'यां कुसै दी ऐडवाइज नै ते उसी आदमियें ई केह् करना औंदा सारें शा पैह्लें सारें शा पैह्लें उसी अपने कन्नै इक ऐसे आदमियें गी रक्खना पौंदा ऐ जिसी कि मतलब तारियां शारियां शैल मारनियां औंदियां होन दूऐ गी जाच सखाई सकदा होग उप्परा असे ईं इक पानियै दा बी ध्यान रक्खना पौंदा ऐ इसदे कन्नै कि जेह्का ऐ मतलब जि'यां कि अस पैह्ली बारी सिक्खै दे तां असें ई केह् करना पौंदा कि जि'यां चली जाओ कुतै मतलब कुतै खड्डें च चली जाओ जां कुतै जित्थै मतलब पानी चलै दा

पानी मतलब इन्ना होऐ कि अस उसदे च खड़ोई सकचै ते कन्नै दूआ बंदा जेह्का ऐ असे ईं दिक्खै दा होऐ जेह्का साढ़ा मतलब जानकारी आह्ला इक बंदा ऐ जेह्का दस्सने आह्ला जां जेह्का सखाई सकदा असें ई ते ओह् साढ़े कोल गै होऐ ते जैदा कन्नै असे ईं नां गै भाई जित्थै कोई आखग कि हुन बड़ी जैदा भीड़ ऐ जां नेहियें जगहें पर बी नेईं लैना चाहिदा क्योंकि जित्थै साढ़ा जेह्का माइंड जेह्का दिमाग साढ़ा कम्म नेईं करदा ते असे ईं थोह्ड़ा मतलब माइंड दी शांति आस्तै जेह्का अस कोई बी कम्म शुरू करचै तां असें ई मतलब शांति चाहिदी दिमाग दी शांति होनी चाहिदी उत्थै ते अस अराम कन्नै सिक्खी सकचै ते उप्परा उप्परा असें ई केह् करना चाहिदा कि अगर रिंग नेईं होन साढ़े कोल ते जि'यां में मतलब कोई ऐसी चीज जि'यां कोई रिंग गै न जिसदे कन्नै कि अस डुब्बी निं सकने की जे स्टार्टिंग च असे ईं इन्ना तौला पता ते निं चली जाना कि कम्म ते कि'यां असें जाच सिक्खनी ते इस आस्तै केह् करना पौंदा कि रिंग होई गेई जां भाई कोई देसी नुसके भमै कुतै बड्डियां बड्डियां बोतलां गै होइयां रस्सियै कन्नै ब'न्नी ओड़ो उ'ने ईं चार चार बोतलां इक साइड लाई ओड़ो ते चार दूई साइड उ'नें ई बन्नियै ते भी तुस केह् करो कि उ'ने ईं अपने लक्कै गी पाई ओड़ो उ'नें बोतलें गी लक्कै गी पाइयै ते इसदे कन्नै केह् होंदा कि बंदा जेह्का ऐ तां ओह् डुबदा नेईं ऐ क्योंकि उ'नें पानियै च पानियै च बोतलां जेह्कियां हैन तां ओह् पानियै च डुबदियां नेईं इसदे कन्नै बंदा जेह्का होंदा ओह् बी बची जाना उस बी मतलब डुब्बने शा इन्सान बची जाना ऐ नेईं ते डुब्बी सकदा ते इ'यां गै इन्नियां इन्नियां जेह्कियां चीजां हैन ते असें मतलब एह् चीजां असें खास करियै ध्यान रक्खना चाहिदा क्योंकि अस अगर कुतै जि'यां अस कुतै नदियै च खड्डे च अस न्हानै आस्तै मतलब ऐ जाच सिक्खने ई जा दे तां असे ईं उसदा पता निं होना पानियै दा कि पानी जेह्का ऐ किन्ना डूंह्गा ऐ इसदे कन्नै केह् होंदा जिसलै अस पानी पता गै निं ऐ डूंह्गा निं ऐ ते असे ईं उप्परा जाच निं औंदी ते इस आस्तै असें ई बड़ा जैदा मतलब खतरा होंदा के असें ई डुब्बने दा खतरा होई जंदा असे ईं इस आस्तै असें ई म्हेशां इस चीजै दा ध्यान रक्खना पौंदा कि जेह्का पानी है ते असे ईं पता होऐ किन्ना डूंह्गा होग जेह्का रुके दा पानी होऐ चला दा नेईं होऐ चलदै पानियै च बी अस सिक्खी निं सकदे क्योंकि केह् पता पानियै दा बहाव बड़ा तेज आई जा तां बंदा उसदै च गै रुढ़ी जा किश बी होई सकदा इसदे आस्तै असे ईं इ'नें चीजें दा कि खास ध्यान रक्खना पौंदा